हम बैतूल जैसे छोटे शहर में रहते हैं जहाँ पर हिंदी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है अगर हम किसी से बात चीत कर रहे हैं आपस में बोल चाल कर रहे हैं तो हिंदी भाषा ही सबसे ज़्यादा उपयोग में आती है और यह सब को समझ आ जाती है और सबको समझने में बात चीत करने में आसानी होती है अगर हम दुकान में बैठे हैं अगर कोई कस्टमर आता है तो उससे हर चीज़ मोल भाव करना या बात चीत करने में पूछ ताछ करने में अगर हम सोने चांदी की दुकान में बैठे हैं तो उसका भाव पूछना है या कम ज़्यादा कुछ करना है तो वो सब हिंदी भाषा में ही हम आपस में बात चीत करके उसको आसानी से समझ सकते हैं हिंदी भाषा हर जगह उपयोग की जाती है अगर हम भारत देश में कहीं भी चले जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता है अगर कहीं हम सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र के दौरान अगर हमें कोई मिल जाता है तो हिंदी ही वह भाषा है जिसे हम आपस में एक दूसरे से आसानी से कर सकते हैं और हिंदी भाषा का उपयोग करके हम आपस में एक दूसरे से संबंध बना सकते हैं एक दूसरे से रिश्ता बना सकते हैं हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और उस भाषा पर हमें बहुत ही गर्व है